आङो मिस'निफ्राय मबाइल कभार मोनसे फसायनानैहाय अर्दार खालामदोंमोन आरो ओमफाय जा मोजां स'फैदों स्मुथनो सफ्त आरामनो ओमफाय बाहायनानैबो आं जा मोजां मोनदों आरो ना कालारआबो मोजां आरामनो ओमफायहाय कालरा बिदिनो ग्रीन ओमफ्राय ग्रीन आरो कालारआ ओमफायहाय मोजांबो सफैदों ओमफायहाय आङो बिदिनो अफार मोनदोंमोन आरो ना थु हान्ड्रेडमोनना ओमफायहाय अवान हान्ड्रेद नाइनटिफरनि मोनदों आरो ओमफायहाय नायबाय थानायावनो बोरैबा मोजां नुसन्नानै बिहरबाय आङो ओमफायहाय सप्ता खनसे होदोंमोन आरो सफैनायावहाय ओमफायहाय सप्ता खनसेबो लाद्रायासै बिदिनो सानब्रैजोंनो सफैदोंहोनदां जा मोजां बाहायनोलाय सफ्तनो मोजांथार स्मुथनो बाहायनानै मोजां मोनदों